हा असांजे पासे में क्राफ्ट जी दुकान आहे स्टेशनरी उतां असां स्टीकर वॉटर कलर ओ न इए कलर पेपर वग़ैरह वठी करे ॿारनि खे प्रोजेक्ट ठहिराईंदा आहियूं उन में स्टीकर्स मिलंदा आहिनि जीअं कि हाणे दिवाली बि कॾहिं कोरेशन करण लाइ कुझु सामान खपे पियो ईअं पर्स अने स्टिक करण जा घणा ई सामान उतां मिलनि पिया असां वठी ईंदा आहियूं असांखे पासे में आहे त जाम फ़ाइदो ई पवंदो आहे